हाँ गर्मी के समय में जाड़ा के समय में हैजा हो जाते हैं बहुत दवाई करते हैं तो ये सब ईनो पाउडर नीबू का रस पीता हूँ घोल कर के इसलिए अब हो जाते हैं ऐसे भी हमारे औरत के भी हो जाते हैं नीबू पानी पिलाता हूँ और लड़के भी हो जाते हैं इसलिए उनको भी पिलाता हूँ नहीं ठीक होते हैं तो डाक्टर के पास जाता हूँ इस तो वहाँ पर धीरे धीरे ठीक होता है तो जैसे और और ठंडी के टाइम में बहुत ठंडी लग रही है सूटर पहनता हूँ और गंजी स्वीटर कोट सब पहनता हूँ इसलिए ठंडी ना लगे और उहाँ काढ़ा पीता हूँ गुड़ का बनाकर अजवाइन और का बोले अजवाइन हियाँ सब डालकर पीता हूँ अजवाइन से हाथ भी सेकता हूँ आग में डालकर के उसको भी सेकता हूँ जो ठंडी ना लगे शरीर कमजोर हो जाते हैं इसलिए फिर नहीं होता तो डाक्टर के पास जाते हैं तो दवा थोड़ा बहुत देते हैं हो जाते हैं देते हैं तो धीरे धीरे ठीक होते हैं किसी लड़के को भी हो जाते हैं लड़का भी मजबूत हो जाते हैं तो फिर उसको आग से तपाता हूँ काढ़ा पिलाता हूँ तो कहता हूँ तो फिर वो एकदम पूरे का काढ़ा पिलाता हूँ इसलिए उनको भी ठीक हो ऐसे ही औरत के भी हो जाते हैं उनको भी काढ़ा पिलाता हूँ आदमी सब आग तपाता हूँ और का बोथों सूटर गंजी सब पहनाता हूँ जऊन ठंढी ना लगे इसके सब पैसा